विभिन्न मौसम पर गाछ वृक्षके बचाबैके लेल हमरा सब अपन औपचारिक करैत छी जकरा कि गाछ वृक्षके हानि नहि हुए आओर गाछके जेनाकि लगाबै छिऐ आलू लगाबै छिऐ आलूके सीजनमे अगर पानि भए गेल तऽ ओ आलू सब गलएके डर रहैए ओकरा बचाबैके लेल हमरा सब पानिके जमा नहि हुए लऽ दै छिऐ आओर जैसे कि आओर चीजके फसल छै जेनाकि जे तोरी छै मूली छै ई सबमे पानि लगलाके बाद ई सब फसल तुरंत तैयार बढ़िआँसँ नहि भए सकैए ओकरा सबके हमरा सबके पानिके रख रखावके लिए बहुत तरहसँ हमरा सबके करैत छिऐ जेनाकि पानिके नाला बनाबै छिऐ ओइ नालाके द्वारा हमरा सब पानिके हटाबए छिऐ ओ हटा कऽ हमरा सब हर पानिके निकासी करैत छिऐ आओर फसलके बचाबै छिऐ ओहि फसलसे हमरा सबके खेती आरामसँ होए छै